योग माण्हुनि जे विकास में ॾाढो वधीक प्रभावित थो करे चाहे मनु हुजे माण्हू एकाग्रित थो थी वञे मन में चिंतित थो थिए मतिलबु मन में पाण चिंतन खां मुक्त था थियूं एकाग्र थियो ध्यानु लॻे थो इहो मनु पूरो विकास थो करे योग करण सां शरीर स्वस्थ थो रहे ऐं शरीर बीमारियुनि खां मुक्त आहे योग करण सां मुंहिंजे शरीर बि सही आहे मन जी शांती आहे मतिलबु इहो पूरो विकास आहे ॾाढो फ़ाइदो आहे शरीर खे बि मन खे बि ॾाढो ध्यान में मगन थो थी वञे त योग ते बि शरीर लाइ ॾाढो अति ज़रूरी आहे आवश्यक आहे